हाँ भैया हम आपके दुकान से स्टोव लिए थे वह स्टोव अच्छा नहीं जला बनवाते बनवाते हम थक गए फिर भी नहीं जला दो चार बार कोशिश किए हमारे साथ और लोग लिए थे ओ लोग भी बनवाते बनवाते थक गए और परेशानी बढ़ ही गई आप अपने दुकान से जहाँ से माल उठाते हैं रद्दी क्यों उठाते हैं

ग्राहक एक बार दो बार देखेगा फिर अपना रास्ता बदल देगा आप ऐसा क्यों करते हैं आप रद्दी माल लाने से क्या फायदा है ग्राहकों को परेशान करने से ऐसा करने से आपका भी दुकान का बेइज़्ज़ती होता है ग्राहक भी परेशान हो जाते हैं इससे आप अच्छा सामान नहीं लाते हैं और बाज़ार में सबको भी परेशानी में डालते हैं